हां असां वीमा कवरेज़ सां ख़ुशि ऐं असां ख़ुशि आहियूं असांखे वधीक मदद मिलंदी आहे उन खां असां कुझु कहिड़ी बि मदद हुजे हुजे या असांजो हॉस्पीटल जो बिल वधीक ईंदो आहे त असां वीमे वीमा कवरेज़ सां असां हुन खे रेट कम कराए था सघूं उन सां अॼ जे खेत्र में वीमा हॉस्पीटल जो रिसेप्शनिस्ट कंदो आहे ऐं जॾहिं गवर्मेंट जो गवर्मेंट हायर कंदो आहे रिसेप्शनिस्ट हू गवर्मेंट ऑफिसर कंदो आहे वीमा जो रजिस्ट्रेशन हा हू असांखां ख़ूब पैसो लॻाईंदो आहे सुठे खां वीमा करे त छ करे कराए थो छॾे और कहिड़ी हुन में रोक टोका थींदी आहे या कहिड़ी बि हूंअं अस मतिलबु आसानी थींदी आहे असांखे वीमा कराइण मेंं हेॾी कहिड़ी काई दिक़त कोन हूंदी आहे ऐं उहो माण्हू बि सुठो आहे सुठे खां सभु सम्झाए थो सुठे खां सभु ॿुधाए थो और फिर थो वीमा करे